اتر پردیش کی میڈیا میں اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے حوالے سے خبروں کا احاطہ اور بیان مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے جیسے کہ میڈیا کا ادارتی موقف سیاسی حالات اور سماجی دباؤ یہاں کچھ اہم نکات ہیں بعض میڈیا ادارے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کی خبروں کو بہت بہتر طور پر نمایاں کرتے ہیں جبکہ بعض اوقات یہ نمائندگی ناکافی یا جام بدار ہو سکتی ہے مقامی اور قومی سطح پر میڈیا کی توجہ میں فرق بھی ہو سکتا ہے حساسیت کا معیار مختلف میڈیا اداروں میں مختلف ہوتا ہے بعض ادارے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کی مسائل کو حساسیت سے پیش کرتے ہیں جبکہ کچھ ادارے ان مسائل کو سنسنی خیز انداز میں بیان کر سکتے ہیں میڈیا کا کردار انصاف فراہم کرنے میں اہم ہوتا ہے لیکن اس میں بعض اوقات تعصبات شامل ہو سکتے ہیں میڈیا رپورٹرس کی حقیقت پر مبنی ہونا اور غیر جانبدارانہ ہونا ضروری ہے تا کہ اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے مسائل کو درست طریقے سے پیش کیا جا سکے میڈیا کو غیر جانبدارانہ اور متوازن رپورٹنگ کرنی چاہیے تا کہ کسی بھی طبقے کے ساتھ تعصب نہ ہو حقائق کو صحیح طور پر پر پیش کرنا ضروری ہے مقامی سطح پر اقلیتیوں اور پسماندہ طبقوں کی آوازوں کو شامل کرنا اور ان کے مسائل کو نمایاں کرنا ضروری ہے ان کی کمی کمیونٹی کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر روشنی ڈالنے سے بہتر نتائج حاصل کئے جا سکتے ہیں میڈیا پیشہ ور ان کو اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے مسائل پر حساسیت اور غیر جانبداری کے ساتھ رپورٹنگ کرنے کی تربیت دینی دی دی جانی چاہیے اس سے ان کی رپورٹنگ میں بہتری آئے گی صرف سرسری رپورٹنگ کے بجائے مسائل کی گہرائی میں جانا اور ان کے اسباب اور ممکنہ حل پر توجہ دینا ضروری ہے صرف منفی خبریں ہی نہیں بلکہ اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کی کامیابی کی کہانیوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے تا کہ مثبت مثالیں سامنے آئیں میڈیا کو اپنی سماجی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ میڈیا عوام کے حقوق اور مسائل کے بارے میں ذمہ داری سے رپوٹ رپورٹ کریں ان اقدامات سے اتر پردیش کی میڈیا میں اقلیتیوں اور پسماندہ طقبوں کے مسائل کو بہتر طور پر اجاگر کیا جا سکتا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کئے جا سکتے ہیں